ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی میں بہار سے انجم بول رہا ہوں کیا میری بات ایئر انڈیا سے ہو رہی ہے اچھا جی سر سر میرے ساتھ ایک پرابلم آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ پانچ منٹ وقت دیں میری پرابلم سولو کرنے کے لیے جی سر جی سر سر ہم کو جو ہے امیریکا جانا ہے اور میں بہار سے ہوں میری لینگویج اتنی اچھی ہے نہیں کیونکہ امیریکا میں تو انگلش بولی جاتی ہے وہاں کی زبان تو انگلش ہے تو سر میرا انگلش جو ہے اتنی اچھی ہے نہیں تو کیا کریں ہم کیا آپ ہمیں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جی جی جی سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا ٹرانسلیٹر کوئی مل سکتا ہے کیا ایئر پورٹ پہ اچھا جی اور کوئی ایسا آپ بتائیں کچھ کیا ہم کر سکتے ہیں کچھ گائڈ لائن بتائیے جی جی سر اچھا ہاں سر کیا ایپلیکیشن کا بھی ہے کوئی ایسا فیسلٹی یا ایپلیکیشن سے بھی ہم کچھ لینگویج آسان ہمارا ہو سکتا ہے او اچھا بک بھی ہے اچھا بک سے بھی ہم سولو کر سکتے ہیں پرابلم او تھینک یو سر سر کیا ٹریننگ کے لیے کوئی ایسا پرسن ہے ایئر ایئر پورٹ پہ جو ہمیں مدد دے کر سکتا ہے اچھا جی جی ہاں جی سر اتنی اچھی انگلش میری ہے نہیں اسی لیے ہم کو تو دقت ہوگا ہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم کو مل جائے جو ہمیں کوپریٹ ہو جائے اچھا جی ہاں ہاں ہاں جی ٹکٹ ہے ہمارے پاس میں کل کی فلائٹ ہے دہلی سے دہلی سے فلائٹ ہے ہماری اچھا او تو کس ٹائم ہم کو جانا پڑے گا ایئر پورٹ پہ اچھا جی دس بجے ٹائمنگ مارننگ دس بجے ہے اچھا جی دو گھنٹے پہلے پہنچنا ہے اچھا جی سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا چلیے ٹھیک ہے اوکے سر